नमस्ते क्या है हमारे पेट में बहुत दर्द जैसे हो रहा है तो हमें अल्ट्रासाउन्ड कराना है कहाँ पर होगा आप कुछ लिखकर दे सकती हैं

ठीक है आप लिखकर दे दीजिए हम करवा लेंगे हम करवा कर रिपोर्ट लाते हैं आपको यह देखिए रिपोर्ट में जैसे क्या निकला है आप देख के बता सकती हैं देखकर बताइए वह जैसे जो पेट दर्द होता रहता ना उसी का अल्ट्रासाउन है तो क्या निकला है उसमें ऐसे कुछ बिमारी तो नहीं है जैसे अब देखकर फिर दवा दे दीजिए हमें उसको हम अपना चलाएंगे तब फिर अराम नहीं हुआ तो फिर मैं आपके आपको दिखाऊँगी

जी और उसको मतलब बुख़ार उख़ार भी आ रहा है हाँ तब तक आप मतलब उसके लिए कुछ दवा लिख दीजिए मतलब बच्चा जैसे कुछ ज़्यादा खा पी नहीं पाता है तो उसके लिए आप कोई दवा लिख दीजिए और ऐसे मतलब बच्चे को ऊपर से कुछ पिला उला सकते हैं कोई प्रोटीन या कुछ भी जैसे दूध ओध में डाल कर बच्चा तो मतलब छः साल का है अच्छा जी मेरे पैर में हमेशा दर्द रहता है तो उसको मतलब कोई दवा करें या फिर दिखाना पड़ेगा अच्छा तो आप आपके यहाँ मतलब कोई डॉक्टर हैं या फिर कहीं और दिखाना पड़ेगा क्या नाम है उनका वे कब बैठते हैं

तो उनका टाइमिंग मतलब कब तक कब

ठीक है नमस्ते हम आते हैं